جی ہلو سر جی سر مجھے ایک موبائل چاہیے موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں نا جی جی مجھے ایک دس ہزار کے بجٹ میں ایک موبائل چاہیے ایم آئی ہو یا ریئلو ریئلمی ہو تو آپ اپنے حساب سے بتا دیں دس ہزار کے اندر میں کوئی موبائل

جی فور جی ہے یا فائیو جی ہے فور جی ہے یا فائیو جی ہے فائیو جی ہے جی اچھا آپ لوگ ای ایم آئی پر دیتے ہیں فون کو جی تو ای ایم آئی کا آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے یعنی ڈاؤن پیمنٹ کچھ کرنا ہوتا ہے یا پھر زیرو پیمنٹ پر ای ایم آئی اٹھ جاتا ہے

اچھا اور موبائل اچھا اور موبا جی جی اور اچھا موبائل لیتے وقت آپ لوگ کچھ یہ بھی کراتے ہیں کرتے ہیں جیسے کہ وارنٹی اورانٹی جو ہوا کچھ مہینے کا ورنٹی بھی دیتے ہیں بیٹری کا ہوا یا پھر ڈسپلے کا اچھا یہ تو آپ نے کون سا موبائل کا نام بتایا ہے بھائی ای ایم آئی میں اچھا ٹھیک ہے سر میں پھر بات کرتا ہوں آپ سے